شہر حیدرآباد میں میری پسندیدہ پسندی دیدہ جگہ چار مینار گولکنڈہ قلعہ وغیرہ ہیں جیسے چار مینار کو جا کر چھ اس کی سیر و تفریح کرنا وہاں سے چار مینار سے لے کے پتھر گھٹی تک پیدل شاپنگ کر لیتے ہوئے جانا وغیرہ ہیں وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ سفر چار مینار سے پتھر گٹی تک جا کے شاپنگ وغیرہ کرنا وغیرہ گولکنڈہ قلعہ میں پورے قلعے دیکھنا وغیرہ اور یہاں کی اینٹک پیساں پرانے زمانے کے اور باہر جو ہے سو باہر میں دبئی دبئی میں بہت بہت سے بڑے شاپنگ مالس برج خلیفہ وغیرہ دیکھنا میری پسندیدہ جگہ ہے اور سعودی میں کعبۃ اللہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا روضہ مبارک کی زیارت کرنا اور اور وہاں پر جانا مجھے بہت ہی پسند ہے